हमारे क्षेत्र में आने जाने के लिए बस का टेमपु का टोटो का सब चीज का सुधार करना चाहिए जिससे हमारे गाँव में कोई चीज का भी सुविधा नहीं है हमें किसी चीज से लिए जाना पड़ता है घर से तीन किलोमीटर दूर तो बस मिलता है टेम्पो मिलता है और रोड पर हमेशा भीड़ रहती है ट्रफिक कि कारण ट्रफिक बाई द वे एक्सीडेंट हो गया तब ट्रफिक लगती है और बसों में ज़्यादा भीड़ होने के कारण अधिक लोग भार लेते हैं इसलिए बस में भीड़ हो जाती है कई लोग को सीट नहीं मिलती है वो लोग खड़े ही आते ट्रैवल करते हैं और प्राइवेट बस में ज़्यादा पैसा लगता है जैसे एक लोग का यहाँ से गाजीपुर जाने के लिए बीस रुपया पच्चीस रुपया लगता है उधर से आते के लिए पच्चीस रुपया तीस रुपया लगता है सरकारी बस का उससे उससे भी ज़्यादा लगता है सरकारी बस का जैसे टेम्पो ओमपू है टेम्पो में लोग ज़्यादा भीड़ होने के कारण उसी में भी बैठा लेते हैं कई लोग तो बस से जाते हैं टेम्पो से जाते हैं टोटो से जाते हैं और कितने लोग तो अपने साधन से जाते हैं आने जाने के लिए सुविधाएँ कुछ नहीं है हर चीज में सुधार करना चाहिए इस साल गाड़ी पर से कोई लोग को सीट नहीं मिलती है कोई लोग तो दूसरी बस फोड़ते हैं हैं और कुछ ऐसी चीज है जो यात्रा के साथ में ऐसी चीज है जो एक्सिडेंट हो गया किसी का तब किसी को इमरजेंसी रहता है किसी परेशानी होती और किसी का एक्सीडेंट हो गया रोड पेर तो ट्रोफिक लग जाता है तो ट्रोफिक आधी घंटा एक घंटा लगा रहता है इसलिए किसी को इमरजेंसी रहता है उसे ट्रोफिक में रुकना पड़ता है ऐसी कोई रास्ते हैं जहाँ पर से ट्रेन में सा भीड़ रहती है बस ट्रेन में हमेशा भीड़ रहती है ट्रेन में भी ट्रैवल करने के कारण और ट्रेन कम चलने के कारण हमेशा ट्रेन में भीड़ रहती है ट्रेन में लोग अधिक पसेन्जर बहुत रहते हैं जिनके पास पैसा कम रहता है वो ट्रेन से ट्रोवल करते हैं और टोटो बस चलने में कारण ये है कि इधर का रोड सही नहीं है हम लोग का यहाँ का रोड सही नहीं है इस तरह रोड पर बस या टोटो नहीं चलते हैं इसी के कारण यहाँ का रोड का सुधार करना चाहिए तो बस या टोटो चलने लगेंगे बसों में ट्रेन भीड़ होती है बसों में अधिक लोग आ जाते हैं इसलिए बस या ट्रेन में अधिक भीड़ होतीं है बस में भी उसका पेमेंट ज़्यादा रहता है यात्रा में अगर अधिक परेशानी होती है यात्रा में अधिक परेशानी रहती है इसलिए पैदल चलना होता है और टोटो में जाने से टोटो में एक लोग या दो लोग उससे तीन पाँच लोग बैठ सकते हैं उससे बेसी नहीं बैठ सकते हैं टोटो को बैटरी वाला है और ऑटो तो पेट्रोल से चलता है वैसे पेट्रोल का दाम बानवे रुपया है बस पर चलती है पेट्रोल से ही पेट्रोल गाम बस तो गाँव में आ नहीं सकती प गाँव में आते हैं टोटो ओटो त यहाँ हम लोग के साइड कुछ नहीं रहता एमर्जेंसी में हम लोग को घर से चार पाँच किलोमीटर पैदल जाना होता है तो बस या टोटो मिलते हैं वही कितने समय बाद बस आती है और टोटो आता है टेम्पो आता है कितने देरी के बाद इंतजार करने के बाद जैसे घर से गाजीपुर जाना है आधा घंटा में तो हम लोग को बीस मिनट आधा घंटा घर से तीन चार किलोमीटर पैदल जाने के बाद मोड पर वहाँ से बस जाने पर गाजीपुर जाने लगता है बस में जाने के कारण अधिक भीड़ हो जाती हैं कई लोग तो गाम में खड़े रहती हैं कितने लोग तो पेड़ के नीचे भाग जाते हैं धूप में और ठंडी के कारण बसों में जाने के लिए अधिक सवारी भर लेते है बस में जगह नहीं कितने लोग तो बस में खड़े जाते हैं और बस का जैसे एक लोग का पचास रुपया साठ रुपया पैसा लगता है और बस में नम मैक्सिमम पच्चीस तीस सीट रहती है पच्चीस तीस कम से कम पचास साठ लोग प्लस आदमी बैठा लेते हैं और कितने लोग तो बस में खड़े चलते हैं रोड में किसी का एक्सीडेंट उक्सीडेंट हो गया तो ट्रफिक लग जाता है त इसलिए ये रहता है और ट्रफिक ज़्यादा अधिकतर लगती है